अच्छा एह् विश्वास दी गल्ल चला दी कि अंधविश्वास बी इ'यां जकीन नेईं करदे जे में उसी एह् गल्ल बी सनाह्गी तां बी मतलब ओह् नेईं करदा मेरे बच्चे गी न इ'यां विश्वास ऐ मेरे उप्पर जे मम्मा स्हेई ऐ हर गल्ल च स्हेई बोला दी ऐ इ'यां करा दी ते एह् ऐ कि जे उसी आक्खो नेईं मुड़ेआ सूरजै गी पानी देई ओड़ में पंतै गी तेरा टिबड़ा दस्सेआ उ'नें इ'यां आखेआ इ'यां आखेआ ते उसी इ'यां अंधविश्वास आखदा मम्मी में पंतो को नेईं मानता में आपको मानता हूं जो आपकी बात ऐ बो में मान लेता हूं ते पन्तो की बात नेईं करना मेरे उपर अंधविश्वास मतलब होर बी जे में सच्च बी बोलगी तां बी उसी उनेंगी मतलब जकीन नेईं ऐ के ते में आखेआ चलो कोई गल्ल नेईं मिगी ते विश्वास ऐ ना ते अस स्हेई गै आक्खने ते ओह् जे कोई आक्खो कि नां उसी कर पन्तै ने इ'यां आखेआ सुरजै गी पानी देओ एह् करो आखदा मम्मी अपना जो जेसै हम चल रहे है जेसै हमें भगवान अंदर से जो गी अंदर की बात जो है ना अंदर से आता बो हम करते है पूजा पाठ करा ने ते एह् साधु संत होई गे जां पंत पुंत होई गे पन्तै उप्पर उसी एह् नेईं विशवास अपना जो होंदा जिन्ना अपने से होता होंदा ऐ इन्ना अस करी लैन्ने आं ते एह् है कि ओह् विश्वास बी होना चाहिदा लेकिन हून हैनी होंदा में में में करी लैन्नी सानूं मतलब पंतें पुंतें उप्पर विश्वास टिबड़ा च तुसेंगी कोई स्हेई गल्ल लगेग्गै ते फ्ही अस करी लैन्ने ते गली म्हल्ले बी केईं बारी इयां कुसै दे उप्पर बी आक्खो ते ओह् नेईं करदियां विश्वास में आखेआ नेईं करो सानूं ते ऐ ना ते अस करी लैन्ने आं अपने टाइम दा ते ओह् इ'यै मुड़ा आखदा कि मम्मी जेसै हम चल रहे है ना अपने पूजा पाठ करो अपना जे तू अपका मन ऐ आप करो लेकिन किसी कोई नेईं करना तंग कि पंडत ने यह् बोला है ऐसे कर तू ऐसै कर तो मुझे कोई विशवास नेईं ऐ जो मेरे अंदर से अंदर कि बात होती है ना में उस बात से चलता हूं ते आप मतलब आपके उपर नेईं ऐ कि विश्वास नेईं ऐ लेकिन सब सब को नेईं मानना कि पंत अच्छे सच्चे होते है जां जे है बो है तो चलो एह् ऐ कि मन विश्वास दी गल्ल ऐ ते कोई विश्वास करी लैंदा कोई नेईं करदा ते एह् में अस सारे उप्पर करी लैन्ने विश्वास जे पंत कोई दस्सै ते इ'यां लगदा कि सच्ची ऐ ते जे होई जा अच्छी गल्ल ते सच्च बोला दा ते विश्वास होई जंदा ऐ